जोंनि क'क्राझार दिस्थ्रिक अनसलाव होननो थाङोबा मेरला रोखोमनि बेंक दङ जेरै स्तेत बेंक अप इन्डिया इउनियन बेंक अप इण्डिया आसाम ग्रामिन बिकास बेंक बेंक अप बरडा पानजाब नेसनेल बेंक केनेरा बेंक इउक' बेंक आरो होननो थाङोबा आरो प्राइभेट बेंक नि जेरै एकसिस बेंक आइ सि आइ सि आइ बेंक यैस दि एप चि बेंक बेफोर बायदि बेंकफ्रा दङ लन एबा इन्सुरेन्स फोरनि थाखाय अबे लन एबा इन्सुरेन्स फोरनि थाखाय बबे बेंक आ साबसिन होननोबा आंनि आंनि माबायावबा भिउआवबा प्राइभेट आ मानो होनोबा जोङो बाहाय इजि प्रसेस यै जोङो खामानिफोरखौ नेयालासिनो जोङो मोननो हायो आरो जोङो माबा बे पाब्लिक चेक्ट'राव थाङोबा बिराथ मेरला प्रसेस थायो बाहाय आरो मानसिफ्राबो ओरैबादि बिहिर जायो खि जोङो ओंखायनो प्राइभेट बेंक आनो सुबिदासिन जायो आरो बेनोसै